समाज एबा हारिमुवारि गेलेनायावथ' जोंहा गोबां रोखोमनि खेला दं जेरै मेन मोनसे खेला दङ बेनो जायैबाय फुटबल गेलेनाय एबा जोलुर गेलेनाय जों बेयाव जोंनि हारिमुवाव गासिबो दानि सेंग्रा गथ'फोर बयबो फुटबल गेलेनाय बा जोलुर गेलेनाय गेलेनायखौ बयबो मोजां मोनो आरो बेजोंनो जों गावनि देहाखौ थागोर फ्राथ फ्रिद लाखिनो हायो आरो बेजोंनो माखासे आरो गोबां रोखोमनि सोलोंथाइ लालांनो हायोबा बेजोंनो गोबां रोखोमनि जौगालांनो हायो जेरै जोंनि समाजनिफ्रायनो गोबां मानसिफोर दङ फुटबल गेलेनानै एबा जोलुर गेलेनानै गोबां गिदिर गिदिर क्लाबजों एबा क्लाबजों जोनो मोन्नाय एबा गेलेहैनो मोन्नाय आरो बेजोंनो जोंहा बिरात जौगालाङो आरो नोङो नोंनि इयुनि लाइफखौबो नों बे फुटबल गेलेनायजोंनो नों दानानै लानो हायो

नों समाजाव एबा समाजनि गथ'फोरजों एबा जांगिला सेंग्राफोरखौबो लानानैबो नोङो समाजाव एबा गावनि गामि एबा एरियायाव मोनसे टिम एबा टिम बानायनानै गेलेनो हायो आरो गावनि समाजखौ सिनायथि होनो हायो जे नै जोंहा बिदि फुटबल टिम दङ एबा बिदि बिदि प्लेयार दङ बेयावनो जों माखासे गोरों गोरों गेलेग्रा गेलेगिरि फोरखौ जों बेजोंनो सिनायथि होनो हायो मानोना फुटबल बे फुटबल गेलेनायजोंबो गोबां रोखोमनि माखासे साख्रि बाख्रि बेजोंबो मोन्नो हायो आरो बेजोंनो जौगालांनोबो हायो गावनि थांनानै थानो थाखाय बे गेलेनायजोंनो गावनि लाइफखौबो दानानै लानो हायो मोजां रोखोमै एबा मोजां रोखोमनि गेलेलांनो हायोब्ला